जों ओंखाम गोरलैआव अनद्लाजों दाउजों संनांगौआ आरो दालि जहल आलु लाब्रा संनांगौ आरो हाबा हुखायाव जों ओंखामफोरखौ बुरजा संनांगौ ओंख्रिफोरखौ जों बुरजा संनांगौ जों एसेल' सङा आरो मानो होनोबा जों बुरजा मानसिनो ओंखाम ओंख्रिखौ बुरजा बुरजा संनांगौ जायो आरो जों बेल नङा जों खेराय फोरबोफ्रावबो संनांगौ जायो बुरजा बुरजा मानो होनोबा जों ओंखाम ओंख्रिखौ जों एसेल' सङोब्ला मा जायो जोङो ओंख्रि ओंखामा बुरजा जायो आरो अनद्ला ओंख्रि दालि ओंख्रि सबाय ओंख्रि बेफोरखौ जों संजोबनांगौ जायो आरोना